हाँ जी सर कहाँ के लिए कब जाना है पाँच अक्टुम्बर को मिल जाएगी सर जी सर बिल्कुल अभी तो ख़ाली है ए सी चाहिए आप को ए सी जी सर और पंद्रह जी सर बिल्कुल और दो दिन लगेंगे सर बिल्कुल सर सभी व्यवस्था करेंगे हम जी सर सब के लिए तो स्लीपर नहीं हो पाएंगे लेकिन कुछ के लिए स्लीपर हो जाएंगे जी सर क्यों ऊपर हमारे पास स्लीपर हैं उस में कुछ आठ दस ही स्लीपर हैं तो सिंगल सवारी के लिए स्लीपर हैं बाक़ी की सीटें है हमारी वो एयर कंडीशन बस है हमारी एक दम ओके बस नंबर अड़तालीस तैंतीस है टाटा की बस पंद्रह का तीस हज़ार के समथिंग ख़र्चा आएगा घूमाने के लिए वो हमारा काम नहीं है सर हम आप को ले जा सकते हैं और ला सकते हैं बस आप को जाना हो हम ले जाएंगे और आना हो तब बता देना हम उधर से ले कर आ सकते हैं बस इतना काम है हमारा सर तीस हज़ार तीस हज़ार सर पंद्रह कैंडिडेट हैं और कितना कम करवाओगे हाँ वो सौ दो सौ पाँच सौ रुपये कर लेंगे और खाना भी तो दे रहे हैं सर वो भी तो देखो हम खाना खिलाएंगे सब को एक दिन सुबह तो आप घर से खा कर चलोगे दोपहर को हम नाश्ता देंगे आप को नाश्ता करवाएंगे किसी होटल पर रुक कर शाम को खाना देंगे फिर सुबह में नाश्ता रात को वहाँ छोड़ देंगे दोपहर को सर कुछ हमारी बस द्वारा कोई जोखिम आए तो वो ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी भाई साहब अगर कोई बीमार पड़ जाए वो ज़िम्मेदारी स्वयं की होगी जी सर किलोमीटर तो पंद्रह सै के आस पास है सुबह निकल पाएंगे आठ बजे के समथिंग हाँ दूसरे दिन पहुँच जाएंगे एक बजे के समथिंग ठीक है सर ठीक है सर